बट हांव सद्या घरा ना हांव कॅालेजीन येल्लो आसा ना घरा कोण ना म्हाज्या हांव कॅालेजीन येल्लो आसा ना हांव तुका न्हू कितें कॅश ऑन डिलीवरी कॅशूत करूंक शकता पे नो तूं ते पोरवा बी हाडूंक शकतां

डीएमसी म्हापसा सो थंयसर यो तूं हांव मागीर तुका कॅश पे करता आनी म्हाजे पार्सल घेता हांव कितलो टायम लागतलो तुका ऍकजॅक्ट ओके सो तसो न्हूू म्हाकाय न्हू मातसो टायम लागतलो बीकोज म्हाका न्हू आता दोन लॅक्चरां अटॅन्ड बीन करपाचे आसा सो तेज्या उपरांत तूं येयलो न्हू कांय म्हाका कॉल कर मागीर हांव भायर येता आं सो तूं म्हाका एक तुजो टायम सांग म्हणजे तूं असो योवपाचो असो बश्टो आनी पंदरा मिनटांनी वीस मिनटांनी म्हजो आनीक एक अर्द वोरान ओके सो सामको एक वरान मेळ आमी मागीर थंयसर कॅालेजी कडेन ओके देन बाय